दैखराव दै खावनो दिरुं माबानानै हरफिनो बालथिंजो खावनानै लाबोयो इखो आर' जों दैखो लाबोनानै आरो थोरसि लथा सुयो जि जुम सुयो संनाय खावनायाव बाहायो बे मटरखौ मोनब्ला मोजां जायो आरो दा आर' मटरखोलाय जों हथाथनो मोना लाइनफोराबो थब थब मोनानालाय बेखायनो आरो माबा आरो दैखरावनो खावफिननो गोनां जायो जोङो बिदिहायनो मटरखो नांगौब्लाबो मोनालाया दैखरखौनो होमब्ला बाहायनो गोनां जायो जोङो दैखर बाहायनायाथ' र' बारा माबा जायानालाय इसे बे दिरुं बोनायफोरावनो इसे खस्थ' जायो आरो मटरखौ मोनब्ला आरो थब थब जायोनालाय दा मटरखो लाइननि थाखायनो मोनबाङा जोङो इदि नांगौ जाब्लाबो